हैलो छा ही शिव सागर होटल जो नंबरु आहे अच्छा मां हिते हिकु पाव भाजी डिश जो मां हिते ऑडरु ॾिनो छा तव्हां ऑडरु उहो बराबरि कयव पैक कयो अथव घणे टाइम में पहुचंदो ॾह मिंट लॻंदा ओके ठीकु आहे मूंखे तव्हां कीअं बि करे ॾहें मिंटे जे अंदर मां जेको ऑडरु तव्हांखे प्लेस कयो आहे पाव भाॼीअ जूं ॿ प्लेटूं मूंखे कीअं बि करे तव्हां मोकिलियो अच्छा कैश ऑन डिलीवरी वठंदव कीन ऑनलाइन पे करे छॾियांव कैश ऑन डिलीवरी ठीकु आहे घणो थींदो ॿिनि पाव भाॼियुनि जो सौ रुपिया ठीकु आहे ठीकु आहे ओके कीअं बि करे तव्हां जल्दी मोकिलियो मूंखे छा आहे मुंहिंजे घर में के गैस्ट अचणा आहिनि इनजे करे पई मां तव्हांखे चवां ठीकु आहे